चित्र जे छै से एगो शांति मस्तिष्कमे बनयबाक एगो कला छियै जकर प्रेरणा अहाँकऽ बहुत सुन्दर मौका पर मिलैत छै जाहिमे नहि बनयबाक अगर बात कयल जाए तऽ अगर समाजमे कोनो एहन दुर्घटना भए जाइत छै या कोनो एहन आयोजन भेल छै जाहिमे अहाँ वयस्त रहैत छी तखन अहाँ चित्र बनयबाके इच्छा मोनमे नहि होइत छै जकर लेल समाजिक जे छै ओहिमे व्यस्तता ओकर मुख्य कारण भए सकैया आओर कारण अछि जे चित्र अगर हम जखन सोशल मीडिया सब पर चित्र सब कऽ हम विडियो देखैत छी फोटो देखैत छी तऽ ओएह चित्र बनयबाक इच्छा कखनो कखनो प्रेरणा मोनमे जागि जाइत छै जे ई चित्र बनयबाक चाही जखन हम कोनो जरुरी काज छोड़िओ कऽ ओहि चित्र बनबै पर अपन किछु समय दै छियै जाहि पर ओ बहुत रोजमर्राके दिनचर्यामे अगर बात कयल जाए तऽ जखन कोनो जरुरी काज रहैया या समाजिक दबाव रहैत छै तहन चित्र बनयबाक कोनो दूर दूर तक संभावने नहि छै ओना अगर खाली समय रहय तऽ ई सब अपन कला सब कऽ लोक उपयोग कए लै छै एकांतमे जेना जखन नहि कोनो काज हुए या कखनो खेलबाक अगर समय अगर जेना क्रिकेटे खेलाय लऽ जाय तऽ ओतऽ अगर नहि अहाँकऽ दोस्त सब आबि रहल छथि तऽ खाली बैसलसँ बढ़िआँ तहन इच्छा होयत छै जे किछु ड्रोविंग बनाए लेल जाए चित्र बनाए लेल जाए ओना ई अपन मिथिलामे मिथिला पेंटिङ्ग जे छै से बहुत पसंद कयल जाइत छै देश दुनियामे जाहिमे जहन देखैत छियै मिथिला पेंटिङ्ग सब तहन अपनो इच्छा होय छै जेना अपन जे छै मिथिलाके पाग कऽ पेंटिङ्ग गमछा धोती कुरता पान मखान ई सब चित्र बनबैके एगो प्रेरणा मनमे अबैत छै जकरा अपना सब एगो समय निकालि कऽ ओकर उपयोग करैत छी